हमरा क्षेत्रक मुख्य कला मिथिला पेन्टिंग सिक्की आर्टमे मुख्य रूप सऽ महिला लोकनि उत्कृष्ट योगदान दऽ रहल छथि आओर जेनाकि गायन क्षेत्र भेलै जाहिमे गायक कलाकार मैथिली गानाके जे छै से क्षेत्रमे सेहो अविस्मरणीय योगदान दऽ रहल छथि अतुक्का नवयुबक सब बहुत रास नवयुबक एहि क्षेत्रमे ओ उतरल छथि आओर मिथ मैथिल मिथिलाके प्रचार प्रसारमे जुटि गेल छथिये ई लेकनि अतुक्का लोकके बाहरी जे छै से मददके आशा कम आ खुदके जे छै खुदके जे छै से बल पर ओ अपन जे छै क्षेत्रक कलाके आगूके दिशामे बढबैके कोशिश करैत रहला अछि